کرپشن بہت بڑھ گیا ہے کرپشن صحت کرپشن سرکاری جو بھی کرپشن ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے جیسے کہ ہم اسپتالوں میں جاتے ہیں علاج کے لیے تو وہاں ڈاکٹرس جو ہیں ٹائم پر نہیں آتے ہیں کبھی کبھی ہمیں اتنا لائنوں میں لگنا پڑتا ہے بھیڑ کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوائی وہ ٹھیک سے نہیں دیتے سرکاری اسپتالوں میں اتنی لائنوں میں لگواتے ہیں اور اس کے بعد بھی ہمیں دوائی نہیں ملتی دوائی دیتے ہیں ہم تو بہت مہنگی ہوتی ہے جو چیز انہیں فری میں دینی چاہیے وہ اتنے اتنے پیسوں کی دوائی دیتے ہیں اور کئی بار تو ایسا ہوتا ہے جیسے کہ آپریشن کرتے ہیں تو قینچی پیٹ میں چھوڑ دی اور تولیہ پیٹ میں چھوڑ دی تو اس طریقہ سے دھیان نہیں دیتے سرکاری شعبوں میں اور ڈاکٹر دس بجے کا ٹائم دے کر دو دو بجے آتے ہیں اسی طرح کے بہت سے کیسیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے سرکاری اسپتالوں میں ٹھیک سے علاج نہیں کرتے دھیان نہیں دیتے مریضوں پر مشین کے دوارا کام نہیں کیا جاتا جو چیز ہمیں مشین سے کرنی چاہیے وہ لوگ ہاتھ سے کرتے ہیں کوئی ایسا ہمیں اچھا علاج نہیں دیتے جن سے کہ ہم ان کی علاجوں سے سہمت رہیں سارے کام وہ ایسے کرتے ہیں بالکل وہ خراب